हलो

हाँ हाँ उर्मिला वर्कसॉप से बोल रहे हैं हम जी हाँ इलेक्ट्रॉनिक उस

अच्छा ठीक है अच्छा अच्छा

हाँ अच्छा हाँ हाँ लाइट का लाइट का सामान चाहिए आपको अच्छा

अच्छा अच्छा हाँ बिल्कुल मिल जाएगा आपको जैसा भी ऑफिस में लगवाना जिस हिसाब से लगवाना है आपको क्या क्या चाहिए या जो भी पसंद आए आप सॉप पर आइए और देखिए आपको पसंद आ जाए मेरी एक दो अच्छा अच्छा एक हाँ हाँ हाँ एक मेरी वह है सॉप यहाँ पर ठीक है आप आराम से आओ देखो आपको पसंद आ जाए जो जो आइटम वह ले लीजिए आप उसके बाद मैं उसी हिसाब से हम रेट लगा लेंगे आपके जो रेट होंगे उसी हिसाब से है न जो जो सामान आपको चाहिए देख लेना आपको क्या क्या आइटम चाहिए उस हिसाब से आप पसंद कर लीजिए हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ कारीगर हमारा साथ में है हाँ बिल्कुल हूँ बिल्कुल हूँ हूँ नई बिल्कुल सभी सभी चीज़ आपको ठीक से मिल जाएंगी आप जो भी आइटम लेना चाहेंगे वह भी ठीक मिल जाएंगे और जैसा कम्पनी का जो भी आइटम चाहिए वह भी आपको मिल जाएगा ठीक है कम्पनी का बिल्कुल कम्पनी के रेट में और बिल्कुल कोई किसी प्रकार की वह नई होगी आप आराम से देख सक बेधड़क लीजिए कोई शिकायत नही मिलेगी आपको ठीक है आप जब भी आना चाहें आइए और बिल्कुल लेकर जाइए ठीक है ठीक है ठीक है धन्यवाद धन्यवाद